भारत सरकार की तरफ से मानी गई निम्न भाषाएँ हैं जैसे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गुजराती मराठी आदि कई भाषाएँ है देश में आमतौर पर हर राज्य में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं जैसे गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और जैसे पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है इसी प्रकार राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है इसी प्रकार हर जगह पर अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है हर जगह की भाषाएँ अलग अलग हैं और गुजरात की गुजराती भाषा हैं महाराष्ट्र की मराठी भाषा है पाकिस्तान में और भी कई तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं जैसे मेवात में लोग मेवाती भाषा बोलते हैं और इसके अनुसार हमारे जै पेमिखता के पाड़े में भी काफ़ी अंतर आ रहा है जैसे हर जगह पर काफ़ी अलग अलग जै पेमिखता पाई जाती है कहीं की मिट्टी लाल होती है तो कहीं की रेती होती है जैसे जैसलमेर में भोड़ा मिलता है जैसलमेर में अंबी माटी मिलती है और काफ़ी जगह पर बाड़ से बरसा तक का औसत काफी ज्यादा रहता है तो काफी जगह पर बरसात बहुत कम आती है इस प्रकार हमारे देश में कई जगह पर परसाँ में भी अंतर है जैव विविधता में भी अंतर है और हर जगह पर अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं